मां पंहिंजे घर वारनि लाइ ॾाढा सुठा पौष्टिक भोजन ठाहींदी आहियां जीअं छोला भटूरा थिया दाल पैटिज़ थी वड़ी पटाटा थिया सिंधी कड़ी चावल थिया फूल पताशा थिया जीअं मुंहिंजे घोट खे बिहु पटाटा ॾाढा वणंदा अथसि मेया पटाटा सिगरी वड़ी पटाटा इन खां पोइ साई भाॼी चांवर उन खां पोइ दाल चांवर जीअं मां हाणे नास्ते में ठाहींदी आहियां मुंहिंजे घोट खे दाल पकवान ॾाढो वणंदो आहे त हफ़्ते में हिकु ॾींहुं मां दाल पकवान मां ठाहींदी आहियां दाल पकवान सां जीअं टिनि पकानि जूं चटणियूं ठाहींदी आहियां जीअं साई चटिणी थी खटी मीठी चटिणी थी तिखी चटिणी थी ऐं हुन में ईअं सुठे सां डेकोरेशन कंदी आहियां मुंहिंजे छोकिरे खे जीअं पोहा ॾाढा वणंदा आहिनि त मां घर में सुठे सां पोहा ठाहींदी आहियां उन जे मथां जीअं बसरु सिङरु पापड़ सां खाईंदा आहियूं उन खां इलावा टिनि प्रकारनि जूं कोकियूं ठाहींदी आहियां जीअं बसर वारी कोकी थी कारे मिर्च जी कोकी थी उन खां पोइ मिठी कोकी थी बेसण वारी कोकी थी उन खां पोइ जीअं हाणे सतपुड़ा ठाहींदी आहियां महालक्ष्मीअ में सतपुड़ा पुड़ी पटाटा ठाहींदी आहियां जीअं हाणे बारिश जो मौसम ईंदो आहे त पकोड़ा ठाहींदी आहियां पकोड़ा बि चारि पंजनि प्रकारनि जा ठाहींदी आहियां जीअं ब्रेड पकोड़ा उन सां गॾु साई चटिणी ठाहींदी आहियां जीअं वरी बसर जा पकोड़ा ठाहियां त उन सां गॾु सॉस खाईंदा आहियूं उन खां पोइ वरी मतिलबु मिर्चाई पकोड़ा ठाहींदी आहियां पटाटे वारा पकोड़ा ठाहींदी आहियां जीअं मुंहिंजे पुट खे जाम वणंदा आहिनि पटाटे या पकोड़ा उन खां पोइ वरी मतिलबु सिंधी कड़ी ठाहियां हाणे जीअं मतिलबु सियारो आहे त सियारे जे हिसाब सां मुङनि जी दाल जो सीरो ठाहियां उन खां पोइ वरी खसिखसि जो सीरो ठाहियां माजून ठाहियां उन खां पोइ रॿ ठाहियां अखरोट जो सीरो उन खां पोइ गाजर जो सीरो ठाहियां मूंङ दाल जो सीरो ठाहियां खीरनी ठाहियां इहो सभु ठाहींदी आहियां अटे जो सीरो ठाहियां मुंहिंजे घर वारनि खे त ॿाहिरां जी रोटी वणंदी ई काने मां घर जी ई जाम सुठियूं सुठियूं शयूं ठाहींदी आहियां मिठे में बि जीअं मतिलबु गुलाब जामुन बि ठाहिणा हुजनि त मां घर में ई ठाहींदी आहियां